जिसलै अऊं निक्का हा उसलै अस बड़े सारे खेढ खेढदे हे उसलै मिकी जेह्का चेता औंदा तां इक खेढ होंदा हा जिसी संतोलिया बोलदे हे ओह् मिकी बड़ा शैल लगदा हा ते बड़ा इ'यां अनोखा गेदा हा ओह् ओह् में ना कदें कुतै पैह्लें खेड्ढा हा ते ना कुतै कुसै होर गी खेढदे दिक्खा हा ओह् जागतें ई बड़ा मनपसंद होंदा ते जागत कुतै बी किट्ठे होंदे ते आखदे संतोलीया खेढना संतोलीया खेढना